नमस्ते सर अरे सर मेरा गैस ख़त्म हो गया है

हाँ बुक किए हैं सर

नहीं भैया मेरा गैएस ख़त्म हो गया मुझे खाना बनाना है नहीं जाएगा जब हाँ

नहीं सर मेरे घर में खाना कैसे बनेगा गैस ख़त्म हो गया है

क्या करें सर कैसे खाना बने पड़ी है

कहाँ से करें सर मुझे बहुत अर्जेंसी है हम क्या करें तो बताइए आप

कोई अपना गैस देंगे गएस नहीं देंगे तो या तो लकड़ी से खाना बनाना पड़ेगा तो टाइम लगता है

ठीक है हम टाइम दे रहे हैं बाद में तो कल पहुँचा दीजिएगा

चलो ठीक है तब आपको कब टाइम मिलेगा

ठीक है सर तब ठीक है सर नमस्ते